उच्च शिक्षा के लिए जैसे हमारे आसपास जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद और फिर जो है बी एच यू है बनारस बी एच यू है लेकिन अलग अलग उच्च शिक्षा के जो जिस तरह के सब्जेक्ट है जैसे यू पी एस सी की जो तैयारी करना चाहता है वो दिल्ली जाना पसंद करता है दिल्ली वहाँ कोचिंग संस्थाएँ हैं यू पी एस सी के लिए ज़्यादा बेहतर तो वो दिल्ली जाना पसंद करते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो कोटा जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा है अच्छी खासी इंजीनियरिंग की इंस्टिट्यूट है कोचिंग है तो वो ज़्यादा क्वालीफाई वहाँ से होते हैं उनको लगता है कि ज़्यादा वहाँ से हम उस इंस्टिट्यूट से कोचिंग करने पे वो ज़्यादा जो है क्वालिफाइड होते हैं वहाँ से तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा हमारे यहाँ भी नजदीक में इलाहाबाद में भी हाँ कंपटीशन की तैयारी करने वाले इलाहाबाद में ही बहुत सारे लोग हैं और नजदीक भी है बहुत अच्छा है पास में बी एच यू है जैसे मेडिकल के लिए बी एच यू तो बनारस बी एच यू भी बहुत अच्छा है मेडिकल की तैयारी के लिए इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा जिस तरह से है तो उस तरह से जैसे ही अगर देखा जाए वनडे हाई स्टेज में लोकसभा आयोग या और तमाम तरह की जो वैकेंसी आती है तो इलाहाबाद में भी अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थाएँ है जहाँ से सुचारू रूप से संचालन है और होते क्वालीफाई भी होते हैं लोग तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं पढ़ लिखके जो हाईयर एजुकेशन में रहे हैं यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सारे जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं सब कोटा ही जाते हैं इंजीनियरिंग करने वाले भी इलाहाबाद में एन आई टी है मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है आई आई टी का तो वहाँ से भी यहाँ भी सारी इंजीनियरिंग की कोचिंग संस्थाएँ नजदीक है बी एच यू में भी है बी एच यू में मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए संस्थाएँ ठीक है सरकारी गवर्नमेंट संस्थाएँ है जैसे बी एच यू हो गया और तमाम प्राइवेट जो है कोचिंग संस्थान है जो कि वो वहाँ उस क्षेत्र में जाने के लिए ज़्यादा सहयोग करती है और रही बात हाइयर लेवल में अगर देखा जाए तो यू पी एस सी के लिए जो है तो दिल्ली ज़्यादा बेहतर होता है वहाँ की संस्थाएँ जो है ज़्यादा लोग काबिल समझते हैं कि वहाँ से लोग ज़्यादा क्वालीफाई करते हैं तो दिल्ली जाना ज़्यादा पसंद करते हैं है आस पास लखनऊ भी है लखनऊ में भी जैसे हमारे यहाँ मेडिकल के लिए भी लखनऊ तैयारी करते हैं यू पी एस सी के लिए भी तमाम संस्थाएँ हैं कोचिंग वगैरह वहाँ से लखनऊ से भी तैयारी हो जाती है और दिए भी है क्वालीफाई स्टूडेंट हुए भी हैं और दिया भी है तो जिस तरह से है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारे सहयोग किया लोगों को आज उच्च शिक्षा के लिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों है इलाहाबाद में तो दोनों तरफ से लाभ मिल जाता है हाईयर एजुकेशन में आसपास से अगल बगल तो हाइयर एजुकेशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता हम लोगों को नजदीक ही मिल जाती है और नजदीक होने की वजह से ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में उसका अच्छा प्रभाव भी रहा है अच्छी तरह से लोग क्वालीफाई भी हुए हैं बड़े लेवल